एमहर बहुत बढ़िआँ छै आबै छै गायकसभ सभ दीदीसभ मिलि कऽ बुलायल जाइ छै भैयासभ बुलायल जाइ छै सभटा हमरा गाँवमे गओनाइ बहुत बड़ा बड़ा मंच बनायल जाइ छै ओहिपर सभ गायकसभ आयल जाइ छै गाना गायल जाइ छै तब हमरासभ सभ बहुत आदमी आबि कऽ देखै छियै आब कतहु भी छै दुर्गा पूजामे छै बुलाय कऽ हमरा सभकेँ गायककेँ गबाना छै कतहु भी जा कऽ गबेनाइ छै तऽ हमरासभ लै छै सभसँ मदति लए कऽ तब गायककेँ बोलबै छियै तब गायककेँ कहल जाइ तब गायक आबै छै तब गायक कए कऽ जाइ छै बहुत एहन छै हमरा सभके शहर गाँवमे आयल आबि कऽ करै लेल जाइ छै गायककेँ कतहु भी जेबै हमरा सभ देखयके लिए सुविधा नहि छै तऽ हमरा सभ केना जेबै सभ दीदी भैया मिलि कऽ गाँवमे चंदा लगाए कऽ तब बुलायल जाइ छै गायककेँ ओ गायककेँ बोला कऽ सभ मिलि कऽ गाँवके दीदी बहिन भायसभ मिलि कऽ तब हमरासभ मंच बनाबै छियै मंचपर सभ अयतै आबि कऽ गायल गाबै छै वहाँ अच्छा नहि लागलै जँ चल हमरासभ जाइ छियै मधेपुरामे ओतय बढ़िआँ गायक छै ओतयसँ गायक आनबै हमरासभ तब गायकके गाना सुनबै आब ओतहु नहि अच्छा लागलौ तऽ चल जाइ छियै सहरसा सहरसोमे नहि अच्छा छै कतयसँ हमरासभके आननाइ छै अच्छा गायक से हमरासभकेँ अच्छा गाना भी सुनेतै हमरासभकेँ भजन भी सुनेतै नहि नीक लागलै तऽ चल आब जाइ छियै पटनेसँ आनबै कतयसँ आनल जेतै हमरासभके सभ दीदी भैया मिलि कऽ आनबै तब ने सभ आदमी सुनबै कहीँ भी जाना छै तऽ एगो अच्छा मंच अच्छा नहि मंच बनलहु या चल फल्लाँ जगहके आनबै मंच बनबयवला तऽ अच्छा मंच बनतहु तब सभ बढ़िआँ लागतहु देखयमे दीदी भैयाकेँ चल सभ जाइ छियै सभ मिलि कऽ देखबिही तब ने अच्छा लागतै